हांव चडशें ऑनलायन शोपिंगूच करता मिशो हें ऑनलायन शोपींग आसा हें मिशो एपाचेर चडशे तेजेरूच शोपींग करता मोस्ट्ली कुरता बेश्ट आसता तेजेर कुरता कलर बरो आसता फिटींग बरीं येता वेगळेवेगळे आसता मागी एकच पेटनाचे आसना वेगळ्यावेगळ्या पेटनाचें आसतात आनी बेगीन डिलीवरी बेगीन जाता आनीक म्हाका आवडलें रेटय आपल्याक जाय तसो आसता म्हणजे सामकोच हाय रेटीच्यो आसना बाकीच्यो एपा पेक्षा जे ह्या एपाचेर जे कुरता मेळटा पळय रेट रेट वायज बरे आसा वेगळेवेगळे आसतात हय ल्हाना पर्यंत व्हडा परें जे आसा पळय ते मेळटात एकच पेटनाचें ना डिफरंट डिफरंट पेर्टन आसतात म्हाका जाल्या खूब लायक जाता हांव चडशें ह्याच एपाचेर शोपींग करता ह्याच एपाचेर चडशें मटेरियल घेता हय तेंचें मटेरियल सुद्दां मस्त आसता म्हळ्यार बेगीन तांचें मटेरियल पाड जायना तूं कितलेंय यूज कर जितले धुता तितले तें ब्रायट तितलें तें बरें जाता आनी इजिली ते घालपाकूय बरें जाता म्हणजे कमफटेबल आसता ते बरोबर व्हडांक बी आनी तशें ल्हानांकूय बी कमफटेबल आसता थोडे कडेन जे आमी शोपींग करताले तातूंत एकेक पाटी कितेंजाता कोटन आसल्यार सामकोच डल दिसता जावं ताचो कलर वता पूण हेंचें तशें ना कोटन पीस आसल्यार बरें येतात तें कपडे आटनात म्हणजे आमी म्हणटात पळय ल्हान जाता तशें जायना हेंचें तशा तशें आसता सो मिशो सो मिशो जो एप आसा तांचें जर शोपींगचे सें सेंटर आसा तर म्हाका जाल्यार तें आवडलें तुमकां सगल्यांक तें तुमी यूज करून पयात मे बी तुमकां लायक जावपाक शकता बरें